ओना तऽ छठिके काफी प्रचलन अछि बिहारसँ सुपौलमे भी लेकिन जे हमर स्थानीय उत्सव अछि जे की हमसब चौड़चन कहै छी ई बड़ा प्रसिद्ध छै ई मिथिलाके तरह सुपौलमे भी चौड़चन जे छै जन्माष्टमीके बाद होइ छै ओकर अलावे मकरसङ्क्रान्ति भी काफी धुमधामसँ मनायल जाइ छै तऽ किछु जगह खिचड़ी पाबनि कहै छी हमसब एकर बाद जितिया जे करै छै चारि दिनके जे व्रत होइ छै जे हमर सबके दादी माँ चाची सब केओ करै छथिन ओहो काफी हमसब धुमधामसँ मनबै छी तकर बाद सामा चकेवा काफी प्रचलित छै छठिके बाद सामा चकेवा हमसब मनाबै छियै जाहिमे कि माटिके मुर्ति बनाबै छियै जकरा कि भाय बहिनके पर्व कहल जाइ छै ओकर बाद एतऽ दीवाली आओर होली के महत्व भी छै लेकिन हमरा लागैए जे अहाँके स्थानीय जते भी उत्सव छै ओकर बेसी प्रचलन छै कियाकि ओहिसँ काफी हमसब जुड़ल छी बचपनसँ जुड़ल छी आओर होली दीवाली तऽ जे भी छेबे करै से पूरा भारतमे प्रचलित छै